आङो बे बुहुमनि जायखि जाया जायगायाव बेरायनो चान्स मोनब्ला आंनि द्रिम प्लेस जेराव आं उन्दैनिफ्रायनो थांनो सानदों बे जायगायानो जादों सुइजारलेण्ड आंनि उन्दैनि सिमां बेयो मानोना सुइजारलेण्डआ ओरैबादि क्लिन जायगा हाजो हाला नेचार आरो बेनि इनभाइरनमेन्ट आरो बिनि ग्रासजों जेरैहाय हाग्रा मोजां फ्लेन लामाजों बुंफबनाय बेनि थाखायनो आङो सुइजारलेण्डखौ बेराद फसायो स' दा बेनि थाखायनो जायखि जाया आङो साख्रि मावा मानो आङो सेभिंस खालामनानैब्लाबो आङो बे जायगायाव थांथारगोन आरो बेराय हैगोन मानोना आं उन्दैनिफ्रायनो जेब्लानो टि भि अन खालामो कम्फिउटार अन खालामो मबाइल अन खालामो आं सुइजारलेण्डनि भिडिय' नायोमोन स' मेन एट्रक्स'नानो जादों बेनि हाजो माउन्टैन हिलस आरो बेनि न' स्टाइल सुइजारलेण्डनि मानसिफोरनि आरो ड्रेसिं स्टाइल थानाय बिसोरनि संसार बिसोरनि कालसार आरो बिसोरनि लाइफ स्टाइल बिसोरो एफाराब मोजां जायगाखौ क्लिन रायजो जायो आरो जायगायाबो एफाराब पलिउसन गैया मानसिफ्रानो बांसिन साइकेलसो सालायबावो गारिफ्रानो बेराद खम आरो बेफोरनि दैयाव हाय जेरै नाव दै दैयाबो बिराद साफा आरो नावाबो बिराद मोजां मोजां फिसा फिसा नों एसे बेरायबानो हाजोजों बुंफब जानाय बेफोरबादि जायगानि थाखाय बेफोरबादि एनभाइर'नमेन्ट नेचारनि थाखायनो आं बे जायगाखौ उन्दैनिफ्रायनो दासिमबो थांनो हाबिला दं आरो आं थांगोन बे जायगायाव